हाँ भाई नमित हाँ यार मुझे भी वही मिला है आप आप क्या वो बोल रहे हो क्या हं अपना ये सजाने वाले फूल वगैरह ये रहे पूरा इस्टेज सजाने वाले डेकोरेशन अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ मैं भी कैमरामैन हूँ तो मैं भी वही सोच रहा था कि यार अपनी बात हो जाती तो अपना काम सही हो जाता सही साट दोनों मिलके कर लेते सही से उसकी अपन को ही देखना पड़ेगा कैसे क्या हैन्डल करना है कैसे कहाँ फ़ोटो आएगी फ़ोटो वहाँ आने के लिए क्या पूरा बैकग्राउन्ड अच्छा होना चाहिए ना पीछे का तो उस हिसाब से ही अपन को फिर लेना पड़ेगा पूरा करना पड़ेगा लेकिन

हाँ देखो पूरा इस्टेज का पीछे पूरा फूलों से सजाना है पूरा बाउन्ड्री बनाना है फूल की बीच में तो वो हार्ट वगैरह सब लगते ही हैं सब सजाने के लिए नाम वगैरह आ जाते हैं है ना आजू बाजू थोड़ा सा अपना वो इस्मोक वाला कर देना थोड़ा सा क्या लुक फ़ोटो का थोड़ा अलग ही आएगा फ़स्ट लुक

हाँ वही फिर हाँ यार वो विडियो में क्या थोड़ा अच्छा आना चाहिए क्या अपना वहीं से लिया है अपने से काम करवाओ तो काम क्या अच्छा होना चाहिए ना तो लगना चाहिए थोड़ा

है ना वही वही चलो फिर अपन करते हैं मुझे क्या है ना टाइम फोटो तो आपका काम तो एक बार हो जाएगा खत्म हो जाएगा एक बार वो करके एक दो दो तीन घण्टे चार घण्टे जो भी लगेगा आपको और मेरा ही काम रहेगा फिर पूरा का पूरा आखिरी तक तो वो पूरा मुझे ही देखना पड़ेगा के ऐसा है ना हाँ हाँ आप भी रहना बाकी मेरे को कुछ रहेगा करवाने को तो उस हिसाब से अपन हाँ ये भी है सही है है ना चलो ठीक है फिर है ना करवाते